دہلی میں وقت كا زیادہ سے فائدہ اٹھانے كے لیے زائرین كا منصوبہ بنانے كے لیے ایک تجربہ كار اور منظم طریقہ كار اختیار كیا جا سكتا ہے اس منصوبے میں شہر كی مشہور دیہات تاریخی عمارات مقامات بازارات اور كھانے كی جگہوں كا دورہ شامل كیا جا سكتا ہے علاوہ ازیں مقامی كھانے كی بہترین مقامات كی تلاش كریں تاكہ زائرین واقعی دہلی كی خصوصیات كو محسوس كر سكیں اس كے علاوہ مقامی ہنر اور رنگ بھرے مصنوعات كی خریداری كے لیے بازارات كے بارے میں بھی معلومات فراہم كریں